ہیلو مجھے چارجر کی ضرورت تھی تو میں بغل کے ایک بہت بڑے دکان ہے چارجر کی تو میں اس کے پاس گیا ایک چارجر لیا تو وہ اس کی بہت تعریفیں سنائیں کہ یہ جلدی فاسٹ چارج ہوتا ہے اور پھر یہ بہت زیادہ ٹکتا ہے چاڑج اور قیمت بھی بہت زیادہ لیا ہے میکسیمم وہی دو تین سو روپیہ لیے ہوں گے وہ اور پھر اس کے بعد وہ چاڑجر تو دو تین دن تک مطلب دو تین مہینہ تو صحیح چلا اس کے بعد وہ چارجر چارج فون تو چارج نہیں ہو رہا ہے کبھی چوڑتا ہے کبھی پکڑتا ہے اور بہت سولہ چاڑج ہوتا ہے شاید اور پھر اس کی پن بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے ان سب خرابی بہت خراب مال تھا شاید وہ مجھے زیادہ رقم لے کر وہ مجھے پکڑا دیا اس لیے آپ لوگ اس چارزر کے اس کمپنی کے چارزر سے بچیں اور اس کمپنی کے چارجر کو یوز نہ کریں